آداب میں نے آپ کے یہاں سے ہیڈ فونس آڈر کیے تھے جو میرے پاس آ گئے ہیں ہیڈ فونس کی کوالٹی تو ٹھیک ٹھاک ہے اس کا کلر کافی اچھا ہے لیکن کبھی کبھی ساؤنڈ بھربھرانے لگتا ہے اور چارجنگ بھی کافی سلو ہو رہی ہے چارجنگ کا بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ جب بھی ہیڈ فونس یوز کرو تو اس میں چارجنگ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے یا اس میں چارجنگ ہوتی بھی ہے تو وہ زیادہ دیر تک ٹک نہیں پاتی ہے اور باقی اس کا کلر تو بے حد خوبصورت ہے وہ دور سے دیکھنے میں جتنے ہی اچھے ہیں اتنے ہی استعمال کرنے میں کچھ خاص نہیں ہیں